हॅलो आ तूं टेलर न्ही म्हाका कोपडे शिंवपा जाय आसलले स्कुलाचे आं हांगा आवळी सये साकून आवळी शाळे भुरग्यां जाय आसले म्हाका पयलेक दोन ड्रॅस शिंवपाचे आनी एक चेड्याक एक चेडवाक कितले दि इस्कॉल चार तारखेर स्टार्ट म्हाका केदो पर्यंन मेळटले वायट आनी ब्लॅक हय कपडो हांव हाडून दितां आनी कोपडे चड आसता तुज कडेन आं हा आं

सद्या म्हाका अर्जंट जाय आसलले म्हुणू पळयता फाल्यां बीन हय आं हा म्हुणू म्हाका एक तरी मेळटले न्ही आं मागीर आनी एक स्कुला एक जाय आसलो म्हाका शिंवप हय हायस्कुलाक कलर हायस्कु असे हायस्कुला मेळ हें गॉरमँट हायस्कूल हिंगा पिशे वाठार हय तश तशें आं आं सायज सग आं ना ते भुरग्याकूच घेवन येता हांव ते मागीर सायजी सगळे सायजी प्रमाणे मागीर घेवपा आतां न्ही हय आं हा आं बरें तर ओके